जय झूलेलाल असां पंहिंजे परिवार सां गॾु वैष्णो देवी ऐं जम्मू कश्मीर घुमण वियासीं जंहिं महिल असां माता वैष्णो देवी जी चढ़ाई कईसीं हुतां जो माहोलु और उहा जॻह मूंखे हेॾी पसंदि आई की मां पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु नथा बयानु नथी करे सघां हुते असां चढ़ाई कंदे महिल भॼन वॼन ॻाईंदे मथे चढ़ियासीं त इअं न लॻो की माना असां चढ़ाई कईसीं माहोलु घाटियूं हेॾो सुठो वातावरणु हवा पाणी माना हेॾो सुठो हुओ की लफ़्ज़नि में बयानु नथा करे सघूं हूअ मूंखे जॻह पंहिंजी उमीद खां बि ॾाढी पसंदि आई उते माता जा दर्शनु करे पोइ असां अॻियां कश्मीर वियासीं हुते बि ॾाढो ई सुठो हुओ ऐं हुते जो मार्केट चवे हुतां जां उलन जा कपिड़ा शालियूं वग़ैरह इहे सभु असां ख़रीदी कईसीं हुन जम्मू जो बि माहोलु और वातावरणु चाहे होटल खाधा सभु ई ॾाढा सुठा आहिनि